आं जेब्ला फरायसालियाव हाबजेनो अब्ला आं आंनि फोरोंगिरिफोरजों गोबां बे सावगारि बिजाबफोरखौ आङो नायनो मोन्दोंमोन आरो बे सावगारि बिजाबफोरनिफ्राय बिफांखौ मा होनो जिब जुनारफोरखौ मा होनो बे सावगारिफ्राव नायनानै आङो सोलोंनो हादोंमोन आरो बै समाव फोरोंनायनि गेजेरजों गोबां जोङो सारमोननिफ्राय जों फोरोंगुरुफोरनिफ्राय गोबां बे रोखोम सावगारिफोरनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हाबोदों फरायनो हाबोदों दा बेबायदिनो दानि मुगायावबो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरखौ सावगारिफोरखौ दिन्थिनानै ओ फोरोंनाय जायो आरो बिनि गेजेरजों गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा रोङिफोरखौ सिनायिफोरखौ मोन्थियिफोरखौ रोंनो हायो नाथाय जेब्ला जों बै समाव जोङो फरायसालियाव जोङो हाबदोंमोन आरो जोङो सोलोंदोंमोन नाथाय बै समाव दानि बायदि इलेक्ट्र'निक बे समाव गैयामोन आरो जोङो बे रोखोम अडिय'फोर जोङो खोनानो मोनाखै मबाइलफोर गैयिनि जाहोनाव दा नाथाय दानि मुगायाव जोङो नुनो मोनबाय गोबां भिडिय'फोरनि गेजेरजों आरो अडिय'फोरनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि सोलोंनांगौफोरखौ जोङो दा सोलोंनो हाबाय